दिक्खो जी दूनिया बड़ी खूबसूरत ऐ बड़ी सोह्नी ऐ बड़ी शैल सनक्खी ऐ घुम्मनै ई डनसर मानसर ते हर जगह जाओ जित्थें बी जाह्गे तुसेंगी नमां नमां किश सिक्खने गी थ्होना नमीं नमीं चीजां दिक्खने गी थ्होनियां दिक्खने ते तुसें समुंदर दिक्खो तां बड़ा शैल लभदा रेगीस्तान ऐ प्हाड़ न बर्फ ऐ बड़ा मजा इस दूनियादारी च अगर तुस इस्सी सुकून कन्नै दिक्खना चाहो तो जेह्का मजा साढ़े ग्रांऽ च ऐ ग्रांऽ दी लाईफ जेह्की मजे दी होंदी तुसें कोई कुसै किस्म दी टेंशन निं सुकून ऐ हैल्थी जेह्का तुसेंगी ताजा रुट्टी थ्होनी ताजा फल सब्जियां जे बी ऐ ओह् सारा किश ताजा लभदा ऐ ताजी हवा वातावरण जेह्का साढ़ा बड़ा सोह्ना होंदा ग्रांऽ दा ग्रांऽ च जेह्का ग्रांऽ दे बारै च केह् सनाचै जियां शैह्र च बोह्त धुप्प ऐ खर्चे जेह्के ओह् केह् आक्खे प्योर निं ऐ लेकिन ग्रांऽ च तुसें इस चीजा दा जित्थें अस रौह्ने आं ते उत्थें बड़ा मजा ऐ असें अज दिन तक तुस जकीन मन्नो कि पक्खे लाने दी जरूरत निं पौंदी बड़ा सोह्ना मौसम रौहंदा साढ़ा सर्दियें च बर्फ बी पौंदी जिस्सी दिक्खने गी लोग दूरा दूरा दा बी औंदे लेकिन साढ़े ओह् नैचुरली ऐ में बड़ा धन्नबाद करना उप्पर आह्ले दा के जिन्ने असेंगी एह् ऐसी जगह पर पैदा कीते दा की असेंगी ओह् सारी सुख सुविधा जेह्की ऐ ओह् थ्होंदी ऐ ग्रांऽ दी जेह्की जिंदगी ऐ गुजर बसर ऐ बड़ा सोह्ना होंदा लोग अपने कम्म करदे रौहंदे अजकल्ल तुस दिक्खो तां लोकें गी बड़ी जैदा प्राब्लम ऐ की कोई मोटापा होआ दा कुसै गी चर्बी बधा दी कुसैगी हार्ट अटैक दी प्राब्लम आवा दी बड़ियां सारियां मतलब कुसै गी शुगर ऐ कुसे बी पी ऐ बड़ा बड़ा किश ऐ लेकिन साढ़े ग्रांऽ च दिक्खो तुस ग्रां दी लाइफ कुदै बी होऐ में अपने ग्रांऽ दी निं गल्ल करदा सारे ग्रांऽ दी ऐ की जित्थें बी तुस दिक्खो ते ग्रांऽ च इनें चीजें दा कोई नामो निशान निं ऐ पिच्छले दिनें कोरोना महामारी जेह्की चली ही ओह्दे बिच बी लक्खां लोक जेह्के ते ओह् बेचारे अपनी जानो थमां हत्थ धोई बैठे लेकिन ग्रांऽ च तुस जकीन निं मनगे लेकिन असें मास्क पाने दी जरूरत बी निं समझी आक्सीजन दी कमी कोई निं शैल सनक्खा म्हौल ऐ साढ़ा ना किसे चीज दी टेंशन ऐ ना किश लोक आपूं बिचें बड़े प्यार कन्नै रौहंदे शैह्रें दा एह् ऐ कि तुस इक् दूऐ दा पता बी निं होंदा की गोआंढी कु'न ऐ साढ़ा लेकिन ग्रांऽ च तुस दिक्खो तां सारे इक दूऐ गी बड़े अच्छे तरीके कन्नै जानदे न सगुआं बड़े कोल रेहियै जानदे न एह् फलाना दा जागत् ऐ एह् फलानै दी कुड़ी ऐ एह् फलानै दी मां मासी सारे रिशते न सारे रिश्ते नभांदे बी हैन शैह्रें च इन्ना टैम निं कुसै कोल वक्त ई निं ऐ शैह्रें दी लाईफ इंया सुख सुविधा जेह्के लोग लैंदे न जियां अच्छे हास्पिटल होई गे अच्छा स्कूल होई गेआ ते इयै चीजां साढ़े ग्रांऽ च होन ते जकीन मन्नो कुसै गी जरूरत निं पौनी शैह्रे ई जाने दी शैह्रे ई जाने दा मतलब इयै बनी गेआ की एह् कि जेह्के कोई अच्छे रोड़ निं है'न हां हस्पताल निं हैन अच्छा एजूकेशन सिस्टम निं ऐ ग्रांऽ च उस करियै अच्छा इनें चीजें देने आस्तै लोक शैह्रें दी तरफा घुम्मनै दी गल्ल ऐ ते घुम्मनै गी में समझना कि कुसै जाना होऐ अगर कोई अपने स्हेई अपना मजा लैना होऐ जिंदगी दा ते भी घुम्मना थोह्ड़ा टेंशन फ्री म्हौल जेह्का लोक धुप्प दौड़ बड़ी ऐ लोग परेशान बड़े हर चीज दा दुखी न ते स्हेई सुकून लैना तां ग्रांऽ निकली जाओ ते तुस सोची निं सकदे थोआढ़ी कल्पना कशा बी बाह्र होङन की दुनिया इन्नी खूबसूरत बी होई सकदी ऐ ग्रांऽ दा बड़ा अच्छा म्हौल होंदा ग्रांऽ ग्रांऽ ऐ कुसै बी ग्रांऽ अगर बी जाना चाहं ते में अपने ग्रां च घुम्मना चाहना ऐ कोई होर ऐसा ग्रांऽ होऐ जित्थें इयै देहा वातावरण होऐ ते मेरा ग्रांऽ मेरे आस्तै सारें कशा बधिया रौह्ना आं ग्रांऽ दा म्हौल शुद्ध तुस दुद्ध घिओ खाओ भ्यागा उट्ठो चक्कर लाने गी बी जाह्गे तुस ते तां बी तुसेंगी इन्ना शैल महसूस होना की नेईं यार अस कुदै जन्नत च बैठे दे ग्रांऽ दी जेह्की जिंदगी ऐ गुजर बसर ऐ हमदर्दी ऐ ओह् तुसेंगी कुदै निं लब्भी सकदी रेही कुदै होर जाने दी ते मेरा मन निं करदा कि में समुंदर बी दिक्खेआ रेगीस्तान बी दिक्खेआ सारे शैह्र फिर बी थोह्ड़ा बोह्त शैह्र च घुम्मेआं बी ऐं लेकिन आई जाई करी जे सुख सुविधा जेह्की जेह्का जेह्का सुख थ्होंदा तुसेंगी ग्रांऽ च जाइयै ते ओह् तुसेंगी जिंदगी च कदें कुदै निं थ्होई सकदा जाना ते चक्कर लाओ ग्रां च बड़ा मस्त होंदा ऐ सबकुछ